हेलो हँ हँ मछलिये बजारसँ बोलय छी बाजू हँ छै लेबय की एक किलो लैके रहय महगा मिलत एहिजाँ तनी महगा मिलय छै सामान बढ़िआँ मिलत अभी सात सए रुपैआ छै सात सए रूपा किलो हँ आरो रेहु छै बचबा छै करैता छै सब छै हँ पंगास कहबे कयलहुँ सात सए रूपा किलो छै हँ नहि कहाँसँ मिलत ककरोसँ लेबय मछली तऽ बोलू लेबय तब दए देबय ठीक छै आबू तब कते लैके रहए ई बता देब तबने हिसाबसँ हमहुँ माल रखबय नहि तऽ बिक जेतय फेर एबय खोजति रहबय तब तऽ दिक्कते भए जेतय हम्मे मार्केटमे लगबय छियै जे बेगुसरायमे जी डी कॉलेजके पास अइबहक ने अइबहो नाम हमर पुछबो प्रिन्स कुमारके थिकै मछली मार्केटमे एहिजाँ सब मछली जनय छी बेचय छथिन हुनका कोइ बताय देतौ चिन्हय जानय छै एहिजाँ

कते लेबय मछली ई बता दिअ एक किलो पंगासके सात सए रुपैआ पड़त ठीक छै आरो कोइ दिक्कत नहि ने बचबा एखन एक सए तीस छै दए रहलियै हँ बचबा एक सौ तीस छै रेहु एक सौ बीस छै यही सब दाम छै सब रङ्गके मछली छै सब रङ्गके मछली छै जेहन सामान लेबय ओहन लगतय जते लेबय ओहि अनुसार रुपैआ छूट मिलत हँ कोइ ने कोइ ठीक छै तब आबू दोकान